अगर हम किसी भी मनुष्य क्या या मूर्ति का जब अपना जो कॉपी पे ड्राइंग पेज पे जो हम जब उसका ड्राइंग बनाते हैं तो उसे कलर करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उस वो उस कलर वो कलर हमें भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता जिससे वो सब कलर को मिलाके हमें जो लाइट कलर का जो है स्किन कलर या किसी कलर को तैयार करना पड़ता है तब उसे कलर में यूज़ करके हम बनाते हैं तो ऐसे हमें बहुत ही मुश्किल से जो है पेंट करना पड़ता है जगह जगह पे एक कि एकदम उसी की तरह दिखे एकदम इसी बात को हम जो ध्यान में रखते हुए हम जो है पेंट करते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल चीज़ों का सामना कर के जो है उस पेंट को पेंट से उस ड्राइंग को तैयार करना पड़ता है